हाँ नमस्ते मैम मैम हाँ जी नमस्ते मुझे गोभी और टमाटर मिर्च धनिया चाहिए आपकी दूकान पर कौन कौन सी सब्ज़ी है और और अच्छा अच्छा हाँ अच्छा यह बताईए हाँ तो हाँ शुद्ध है ना आपकी हर सब्ज़ियाँ उसमें खाद उद का ज़्यादा प्रयोग नहीं नहीं किए हैं अच्छी जगह से अच्छा और तो आलू कैसे हैं कितने रुपये में किलो है अच्छा और गोभी और बैंगन अच्छा बहुत महँगा की हैं इतना रेट थोड़ी नहीं होना चाहिए जी जब आपका सब्जी इतना महँगा रहेगा तो इसको बनाने में कितना समय लगे कितना पैसा लगेगा उसमें तेल लगेगा मसाला लगेगा और उसको बनाने में ही इतना पैसा लग जाएगा तो आदमी खाना ही छोड़ देगा सब्ज़ी जी फिर भी फिर भी फिर भी आप सही बोल रहे हैं लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा कम करेंगी तभी ना कोई खरीदेगा उतने इतना पैसा नहीं है मेरे पास कि बहुत ज़्यादा आपको पैसा दे पाऊँ थोड़ा हिसाब से लगाईए अच्छा और चुकन्दर रखी हैं आप कितने रुपये किलो है और यह और हरी वाली गोभी रखी हैं उसका कितना दाम है अच्छा दुकान आपका कितने बजे से कितने बजे तक खुला रहता है ठीक है तो ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद हम आपके यहाँ से आकर सब्ज़ी ज़रूर लेंगे ठीक है जी नमस्ते